हलो जय झूलेलाल दीदी हा दीदी हा हा दीदी तव्हांखे सुठे में सुठो फर्निचर असांजे दुकान ते मिली वेंदुव जीअं असांजे दुकान ते सेफ दरवाजा अथव सलाइडर वारा अलमारियूं अथव सलाइडर वारियूं ऐं सेटियूं अथव बढ़िया बढ़िया सतनि वारियूं जीअं पहिरियों सेटियूं हूंदियूं हुयूं मथे करे खोलींदा हुआसे ऐं हाणे जीअं सेटियूं आहिनि त उहे असां अॻितां पड़ाॾा लॻाए ॾियऊं त साम्हूं खां हीअं खोलऊं था हायड्रोलिक पंप था लॻायूं पिया हुंअ स्माट फर्निचर बढ़िया सुठो सुठो फर्निचर अथव ऐं दरवाजा बि सुठा ऐं टीवियुनि जा बोड बि अथव बढ़िया बढ़िया सुठा वारा हुन में तव्हांखे जीअं चाहींदव तव्हां तव्हांखे ओड़े में ओड़ी प्रकार सा क्वालिटी मिलंदव त तव्हां घर में ठाराहींदव त की तव्हां ठहियलु रेडीमेट फर्निचर वठणु चाहींदव भई मुंहिंजी त सलाह इहा ही रहंदव की तव्हां घर में ठाहिरायो त ॾाढो सुठो अथव हुन जो रेट तव्हांखे भाई असांजे दुकान ते अची करे ॻाल्हाए वञिजो ॾिसी बि वञिजो असांजी दुकान ते कहिड़ी कहिड़ी क्वालिटी आहे जीअं तव्हांखे पसंदि अचेव हा हा तव्हां खे पलंगनि में बि बिल्कुल उहं ई मिलंदव जीअं तव्हां चाहींदव ऐं बढ़िया सां लाईटियूं वाईटियूं लॻल बि डिजाइन वारा अॼुकल्ह भितियुनि में ठहियल फर्निचर पलंग हिकु खां हिकु अलमारियूं हलनि था न तव्हांखे सेम बिल्कुल उहं ई मिलंदव ऐं तव्हां बिल्कुल इहो ॿुधायो की घर में ठाराहींदव की भाई रेडीमेट वठंदव पर मुंहिंजी सलाह इहा ई हूंदव की तव्हां घर में ठाहिरायो त तव्हांखे ॾाढो सुठो अथव हा हा तव्हां खे कलर सभु मिलंदव हा हा जीअं सोफा बि गोलु शेप में जीअं बढ़िया पलंग बि गोलु शेप में अॼुकल्ह हलनि था न तव्हांखे उहे बि मिली वेंदव जीअं रेलिंग में सिड़ीनि में लॻाराहिनि था अॼुकल्ह फनिचर कांच सुठा सुठा बढ़िया उहे बि तव्हांखे मिली वेंदव असांजी दुकान ते हर प्रकार जी क्वालिटी बढ़िया सभु बढ़िया मिलंदव हा हा दीदी तव्हां जेॾीमहि अचो असां ओॾीमहिल ई वेठा आयूं पर अचण खां पहिरियों तव्हां हिकु दफ़ो असांखे फ़ोन करे अचिजो हा हा ठीकु आहे न बिल्कुल हा हा जय झूलेलाल दीदी